हाइक करने के लिए तो मुझे पहाड़ जंगल समुद्र तट तीनों ही अच्छे लगते हैं लेकिन अगर मैं बात करूं मेरको बहुत ज़्यादा अच्छा क्या लगता है मेरे लिए पसंदीदा कौनसी जगेह है तो वह जंगल है मुझे जंगलों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है हाइक करना दूसरा जो बर्फ़ीले पहाड़ों में या जो घने जंगलों में जो सूर्यास्त होता हैं जो सूरज धीरे धीरे ढलता है वह जो शाम या उस टाइम पे जब सूर्यास्त होता है तो मुझे वह देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है